म्हाका जाल्या शारिरीक पुस्तक वाचूंक खूब आवडटा कारण ता पुस्तक वाचतना एक वेगळोच अनुभव आसता जर ता पुस्तक नवीन आसा जाल्यार तें पुस्तकाचो वास जाल्यार म्हाका सामको आवाडटा आनी पुस्तक वाचतना जेवा पानां परततय तोय आवाज म्हाका आवडटा ह्या शारिरीक पुस्तक वाचपाचो एक नैसर्गीक आनी शांत अनुभव येता शारिरीक पुस्तक वाचतना म्हाजो सगळो फॉकस सुद्दां बरो लागता आनी म्हाजा मन पूर्णपणी ते पुस्तकानच आसता तसाच इलेक्ट्रोनीक पुस्तक वाचपाचो एक आपलोय फायदो आसा मोबायल लॅपटॉप टॅबलेटार वाचूं येता फोंट बदलूं येता आनी कित्येक पुस्तक एक सारक्यान सांठवून येता आनी आमी जर खंयय भायर आसूं जाल्यार आमकां खंयसर उबे रावान तो पुस्तक वाचूं येता कित्याक आतांच्या जमान्यान सगळ्यांच्या हातीन फोन हो आसतात पूण तसा बगूंक गेलय जाल्यार इलेक्ट्रोनीक पुस्तक वाचूंक आय मीन स्क्रिनीर पुस्तक वाचूंक एक नुकसानय आसा कारण ते स्क्रिनी खातीर दोळ्यांक खूब त्रास जाता आनी खुबश्या फावटी जर नोटिफिकेशन इलें जाल्यार आमचा मन आनी लक्ष विचलीत जाता ऑडियो बूक ह्यो एक वेगळोच माध्यम आसा जर तसा खंयसर आसय जाल्यार ता आयका येता तां खूब उपयोगी आसा विशेश करून जर आमी खंयसर काम करतू ना जाल्यार प्रवास करतू जाल्यार ता लावन आमी करूं शकतू आवाजान जर आमी एक कथा बीन आयकतू जाल्यार एक मजेदार अनुभव येता पूण तरी पूण म्हाका शारिरीक पुस्तक वाचूंक खूब आवडटा कारण वाचतना एक मनाक जो समाधान मेळटा तो आणी खंयचोच माध्यम दिवं शकना ह्या सगळ्याचो विचार केलो जाल्यार प्रत्येकाची आपआपली आवड आसता पूण म्हाका जालें शारिरीक पुस्तकाचेर वाचपाचो एक सगळ्यान बरो अनुभव येता आनी मी सगळ्यांक सांगांक शकतय की शारिरीक पुस्तकत वाचा कारण आमचा मन आमचो सगळो फोकस हो पुस्तकान रावता आनीक आमचे तकलेन रोखडा वयता